बड़ी सारी रुट्टी ऐ जेह्ड़ी मिं शैल लगदी बड़ियां सारियां शैल शैल रुट्टियां न जेह्ड़ियां कि मिं शैल लगदियां बड़ी शैल जी आलू होई सब्जी होई बड़े सारा किश दाल चोल फुल्के एह् सारा किश जेह्ड़ा ऐ कि मिं शैल लगदा ते में एह् सारा किश अस आपूं घर बी बनाई सकने जेह्ड़ा कि अस बनानेआं अस रोज रैगुलर इ'यै रुट्टी खन्ने जेह्ड़ी कि अस बनाने आं और जेह्ड़ी असें जेह्ड़ी असें रुट्टी बनाने अस घर बी बनाई सकने आं घर बनाइयै खन्ने आं और जेह्ड़ी मिं ज्यादातर मिं शैल लगदी ओह् होई आलू ते पूड़ी जेह्ड़ी कि ओह् पूरी ऐ उस आटे च मैदा पाइयै बी बनाई सकने आं उसी आटे च मैदा पाइयै गुन्नना फ्ही कढ़ाई बिच तेल पाइयै निक्की निक्की पूड़ियां बनाइयै उ'नें ई तेल बिच तलियै फ्ही ओह् पूरियां फुल्ली जाह्न जेल्लै थोह्ड़ी थोह्ड़ी ब्राउन होई जाह्न फ्ही जेल्लै फुल्ली जान फ्ही उ'नें ई बाह्र कड्ढना फ्ही आलू आलू पैह्ले उबालने उबालियै आलू में उबालियै आलू ई इयां भोरना भोरियै उसी भुन्नना फ्ही उप्परा पाना जीरा जेह्ड़े कि ओह् आलू होंदे कनेह् अगर अस चाहें ते उप्परा देहीं बी पाई सकदे नेईं तां इयां बी खाई सकने जेह्ड़ी ओह् आलू ते पूरी होंदे ओह् बड़ी शैल होंदी अस एह् खान ते कुतै नि जाना पोंदा एह् अस अपने घर बी बनाई सकने आं जेह्ड़ी कि असें बड़ी बारी बनाई दी होंदी अपने घर एह् अस अपने घर बी बनान्ने आं जेह्ड़ी असें रुट्टी अपने घर बनाई दी होंदी अस अपने घर बी बनान्ने और बड़ी सारी डिशां ऐं जेह्ड़ियां कि असें अपने घर बनाई दियां होंदियां न तां और बी बड़ियां सारियां न जि'यां कि भिंडी दी सब्जी होई भट्ठे होइये जि'यां कि अस भट्टे दा बैंगन दा भरता बनान्ने आं भट्ठे दा भरथा बनान्ने आं उसी पैह्लें चुल्ली बिच दबाइयै फ्ही उसी इ'यां भोरियै पूरा इ'यां मैश करियै फ्ही उस अस जेह्ड़ा कि फ्राई करने आं अस नोह्ड़े बिच मटर बी पाई सकने आं बड़ी सारी चीजां न जेह्ड़ी अस बनान्ने आं ते अस घर बनाई सकनेआं जेह्ड़ी कि मिं शैल लगदियां सारा किश अस अपने घर बनाई सकनेआं अस एह् बनाने ते कुतै बी दूर पार नेईं जाने पौंदा एह् अस अपने घर बी बनाई सकनेआं